नमस्कार मैम मैम हमको फूल लेना है और हमको गुलाब के फूल लेना है गेंदा के फूल लेना है चमेली के फूल लेना है

फूल लेना है हमको दस किलो गुलाब के लेना है पाँच किलो गेंदा के लेना है और दो किलो उसके चमेली के दे दो हाँ जन्माष्टमी है मंदिर वन्दिर वो सब सजाना है हाँ हाँ मंदिर सजाना है तो आप फूल वहाँ हमको छोड़ आएंगे या हम चले जाएंगे तो ले के जाएंगे अकेले

तो कितने कितने के फूल कैसे का हिसाब है अच्छा तो थोड़ा डिस्काउंट नहीं करेंगी हाँ डिस्काउंट थोड़ा कर लीजिए औ मंदिर वंदिर सजाना है जन्माष्टमी है तो वही और

नौ हजार के नहीं कम से कम आठ हजार के देना औ घर वर सजवाना है थोड़ा अच्छे फूल देना हाँ हम आएंगे हमको ग घर पर छोड़ देंगी उसी में किराया उराया वो कर लेना

तो दस किलो गुलाब के पैक कर दो और पाँच किलो ओ उहके चमेली के औ गेंदा के चमेली के दो किलो पैक कर दो औ पाँच किलो गेंदा के पैक कर दो ठीक नमस्कार